नव लख अठ सौ अठासी छह लख पंज सौ पंजासी छह लख छह सौ सतानवे अठ लख अठ सौ अठानवे टे लख टे सौ टियानवे चारि लख चारि सौ छियानवे